مجھے جب بھی کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب میں اپنی امّی سے مشورہ کرتا ہوں جیسا کہ آج میرا دو شیشن تھا ماشاء اللہ کافی اچھا کیا کل جب میں تیاری کر رہا تھا تو امّی نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا کہ کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو پھر میں نے بتایا امّی کل دو دو شیشن ہیں اُن کو مجھے دینا ہے پڑھائی کچھ خاص ہوئی نہیں ہے تو اِسی وجہ سے تھوڑا پریشان تھوڑا پریشان تو امّی نے کہا کوئی بات نہیں تم دونوں کی پہلے ایک کا رویزن کرو پھر دوسرے کا رویزن کرو اور اچھے سے اچھے خیالات کے ساتھ جاؤ اور اچھے سے پیپر دو